बैंक जे अलावा माण्हू पैसा जेको आहे पंहिंजे दोस्तनि खां वठंदा आहिनि पंहिंजे रिश्तेदार खां वठंदा आहिनि गांव में परधान खां वठंदा आहिनि ज़मीन के बि गिर गिर्वी रखिणो पवंदो आहे ऐं हुन जो सूद बि तमामु घणो थींदो आहे पर लाचारी जे माण्हू खे वठिणो थो पए इन करे त माण्हू कोशिशि इहो करे सरकारी में सरकारी बैंक मां वठे जंहिंमें हुन खे फ़ाइदो बि थिए ऐं रिस्क बि घटि थिए प्राइवेट कंपनियूं बि आहिनि प्राइवेट कंपनी वारा व्याज बि त घणो था ॾियनि त व्याज घणो वठंदा आहिनि उल्टा तंहिं करे माण्हू कोशिशि इहो करे बैंक मां वठे ऐं लोन लोन बि मिलंदो आहे पर प्राइवेट कंपनीअ मां